हँ कहियौ ने बउआ मुझे फोन लेना हमरा फोन लेबऽ कऽ छलै आइफोन कतेके अइ आइ पोर्टमे आइ पोर्टमे जेहन लेबै तेहन छै डेढ़ लाख दू नबे लाख कऽ एक लाखके लेबै आइ फोन हम आयब दुकान पे आयब हम अहाँकेँ फोन लेबऽ के बहुत जरूरी फोन काम छलै फोन कऽ हँ ठीक छै आब जेना दोसर दुकानसँ फोन लेने रहियै ने तऽ फुटि गेलै तऽ दुबारा अथी करऽ गेलियै ने तऽ छओ महीनाके अथी देने रहऽ हम गेल रही तकर बाद गैरेन्टी रहै फोन हमरा नहि अथी आपस कयलक हँ नकली फोन तऽ नहि हय नकली फोन

दोसरासँ हमराके चलू बढ़िआँ अइ हमरा कनि महँगा फोन चाही तऽ हँ महँगा चाही बढ़िआँ रहऽ हमरा महँगा चाही महँगा बढ़िआँ फोन चाही ओहिमे आइ फोन भेल एप्पल भेल उन्नैस हजार के अइ हमरा ओ नहि चाही महँगा फोन चाही बढ़िआँ चाही आ बढ़िआँ टीकै ओ बला फोन चाही उनैस बीस हजार के हय पचास एक लाख डेढ़ लाख एना फोन चाही हम कोशिश करब अहाँकेँ अहाँसँ जल्दी हम जल्दीसँ जल्दी आएब हम अहाँसँ कल्हि कखन तक दुकान खुलल रहैया अच्छा कै बजे तक खुलल रहैया ठीक छै हम जल्दीसँ जल्दी कोशिश करब अहाँ ओतऽ आबैके अहाँकेँ दुकान पर आबैके अहाँसँ फोन खरीद कऽ फेर लऽ जायब गैरेन्टी बला चाही गैरेन्टी बला फोन चाही